جی سونی میم بات کر رہی ہیں جی میں شکور سر بات کر رہا ہوں سوری میم آپ کو پتا ہے جیسا کہ کل انڈیپینڈنس ڈے ہے تو ہم سب اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور بہت سارا کام ہے آپ کو تو پتا ہی ہے کتنا کام ہوتا ہے اسکولوں میں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج چار بجے ہم لوگ جو ہیں ہم لوگوں نے یہ پلان کرا ہے کہ اسکول کے ہر کلاس کے اندر جھنڈوں کو لگانا ہے اور آفس میں بھی لگانا ہے تو آپ آئیں گی چار بجے اچھا اور اس کے علاوہ جو کلاس میں جو ترنگے والی اسٹک لگاتے ہیں ہم لوگ دیواریں سجاتے ہیں وہ بھی لگوانا ہے تو وہ بھی لگوا لیں گی اچھا کیونکہ کافی کام ہوگا تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اپنے ساتھ کسی بچے کو بھی لے آئیں اس سے کہ کافی آسانی ہو جائے ہم لوگوں کو کام کرنے میں جلدی کام ختم ہو جائے تو کیا آپ لا سکتی ہیں کسی کو اچھا ایک چیز اور وہ جو آپ کیا آپ کی کلاس کے بچے ترانہ پڑھ رہے ہیں کل تو کتنے بچے ہیں آپ کی ٹیم میں پانچ ہیں یا چھ ہیں چھ ہیں اچھا میرے کلاس کے بچے بھی کچھ بچے کویتائیں پڑھ رہے ہیں کچھ ناٹک کریں گے تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر ہم لوگ کل صبح آ جائیں اور یا آج شام میں ہی ایک بار پریکٹس کرالیں تو کیسا رہے گا شام میں کیسا رہے گا نہیں ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اگر آج شام میں وہ لوگ پریکٹس کر لیتے ہیں اور صبح میں ہم لوگ ان کو ایک مرتبہ اور دیکھ لیں گے کہ کیسی انہوں نے تیاری کری تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوجائے گا کہ ان کی پریکٹس بھی زیادہ ہو جائے گی اور وہ اچھا پرفارمینس بھی دیں گے کل اسٹیج کے اوپر ہاں یہ بھی صحیح کہہ رہی ہیں آپ بات کرنا پڑے گی بچوں سے تو ایسا کرتے ہیں کہ آج واٹسایپ گروپ پہ میسیج کر دیتے ہیں ابھی ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک اوکے بائے